हांजी ते मिकी सिंगिंग दा बड़ा जैदा शौक शौक ऐ ते में इक बड़ा गै अच्छा सिंगर बनना चाह्न्नां ते ओह्दे आस्तै मेरे जेह्ड़े गुरु न ओह् सनांदे कि गुरु केह् सनांदे सारें गी पता ऐ कि जे इक कामयाब बनने आस्तै सिंगिंस लाइन बिच रियाज दी प्रैक्टिस बड़ी जैदा जरूरी ऐ ते जिन्नी प्रैक्टिस करगे उन्ना जैदा साढ़ी गायकी बिच साढ़ी सिंगिंग बिच निखार औंदा ते में तुसें ई अपनी गल्ल सनांऽ तां सवेरे चार बजे उट्ठना पौंदा मेरी एह् रुटीन ऐ कि सवेरे चार बजे उट्ठना सवेरे चार बजे उट्ठियै गर्म पानी दे गरारे करने ते गर्म पानी दे पानी दे गरारे करियै अम्म हारमोनियम खोह्लना हारमोनियम दी प्रैक्टिस जेह्ड़ी साढ़ी गाने च बड़ी गै जैदा इम्प्रूवमैंट लेहांदी ते में रोज सवेरे चार बजे उट्ठियै हारमोनियम खोह्लियै रियाज करना रियाज बिच जेह्ड़ी में करना होन्ना साऽ दी प्रैक्टिस जि'यां हारमोनियम उप्पर इक सुच्च होंदा साऽ दा साऽ दा दबाइयै रक्खना भी करना साऽऽऽऽऽ एह् जिन्ना लम्मा लेई सकने उन्ना लैना एह् होई प्रैक्टिस सवेरे आह्ली नुआढ़े बाद चार बजे पंज बजे कोला लेइयै अट्ठ बजे धोड़ी नेईं करना किश बी की जे प्रैक्टिस करने दे इक घैंटे बाद प्रैक्टिस करने दे बाद तिन्न घैंटे धोड़ी बिल्कुल रैस्ट देनी अपने गले ई नुआढ़े बाद में अगर छुट्टी होऐ कालेज दी तां फ्ही में घर प्रैक्टिस करना होन्नां नेईं ते मेरे कालेज बिच म्यूजिक डिपार्टमैंट ऐ जेल्लै बी मेरा कोई बैह्ल्ला टाइम होंदा बैह्ल्ला टाइम मतलब फ्री टाइम होंदा ते में अपने म्यूजिक डिपार्टमैंट बिच बैट्ठियै प्रैक्टिस करदा रौह्न्नां होन्नां उत्थै मेरे गुरु मतलब कालेज दे टीचर न ओह् असें ई सखांदे इक मैडम ऐ साढ़ियां ओह् बी म्यूजिक दी टीचर न ओह् असें ई सखांदियां ओह् असें ई सखांदियां उं'दी क्लास होंदी पर अस जेह्ड़े बिना क्लास दे बी जन्ने उठी होन्ने कि जे असें शौक गै इन्ना जैदा ऐ ते एह् अस करने होन्ने डेह्ली प्रैक्टिस हून प्रैक्टिस दी गल्ल कीती जा तां दिनै च कम शा कम चार बार ते जरूरी ऐ प्रैक्टिस घट्ट कशा घट्ट की जे में तुसें ई पैह्लें बी सनाया प्रैक्टिस जिन्नी जैदा करो उन्नी जैदा घट्ट ऐ पर कम शा कम चार घैंटे दे होनी गै चाहिदी ते चार घैंटे जेह्ड़ी प्रैक्टिस में डेह्ली करना होन्नां किश बी होई जा

इक चीज होर में तुसें ई सनाना चाह्न्नां कि कदें बी जेल्लै तुस प्रैक्टिस करने होन्ने एह् जेह्ड़ी तेलें आह्लियां चीजां होंदियां जां तली दी चीजां होंदियां न जि'यां पकोड़े होई गे जि'यां कोई होर बी तली दी चीजां होंदियां जि'यां समोसे होई गे एह् चीजां तुसें छोड़ना पौनियां में ते छोड़ी दियां की जे इक कामयाब सिंगर बनना ते बस ते नुआढ़े आस्तै बड़ा जैदा जरूरी ऐ कि एह् चीजां छोड़नियां ते अ में हर इक गाना गान्नां हिंदी गान्नां डोगरी गान्नां पंजाबी बी गान्नां ते अबो मेरा जैदा जेह्का शौक ऐ ओह् ऐ डोगरी बिच डोगरी बिच में गान्ना होन्नां ते डोगरी दे किश बोल न जि'यां साढ़ा इक जम्मू दा गाना मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोल्ली ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे एह् गाना बड़ा गै दिलै दे करीब ऐ मेरे में इसी गाने ई प्रैक्टिस दे दरान इक दो बारी ते गान्ना गै होन्नां हुन प्राब्लम जेह्ड़ियां औंदियां मिकी अ किश चीजें दियां ओह् एह् ऐ कि अ जि'यां अस में अपनी प्रैक्टिस दी प्राब्लम सनान्ना तु'सें ई मी प्राब्लम एह् होंदी जि'यां गाने च होंदा नां इक उच्चा सुर होंदा इ'यां उच्चा लाना होंदा इ'यां इक इक होंदा इ'यां नीमां होई गेआ नीमां सुर होंदा इक उच्चा सुर होंदा जेह्का उच्चा सुर होंदा नां ओह्दे च मी थोह्ड़ी प्राब्लम औंदी मेरे गले च थोह्ड़ी इ'यां प्राब्लम आई जंदी नुआढ़े च गला मेरा इ'यां थोह्ड़ा ब फट्टी टाइप जंदा फट्टी जंदा मेरा गला जेल्लै उच्चा गान्ना होन्नां ते ओह् थोह्ड़ी प्राब्लम होंदी दुई प्राब्लम मिकी एह् होंदी कि जेल्लै में जे कुतै तिन्न चार कोई तिन्न चार घैंटे अगर में गाई ओड़ां ते मेरे जेह्ड़ा ऐ नां सिर पीड़ शुरु होई जंदी कोई पता निं केह् प्राब्लम ऐ पर एह् इक एह् डिफिकल्टी होंदी अ गाने दे टाइम पर आस्तै आस्तै करियै इसी में इम्प्रूव करै नां मिगी लगदा कि में अग्गें जाइयै इस चीजै कोला बाह्र आई जाना ते इक अच्छा सिंगर बनी पाना में अग्गें जाइयै ते सारें कोला जैदा जरूरी इ'यै चीज ऐ कि प्रैक्टिस रक्खनी बिल्कुल निं छोड़नी जिन्नी प्रैक्टिस करगे उन्ना जैदा अच्छा सिंगर बनना